जी हाँ हमारे यहाँ ऐसे कई सारे विशिष्ट सांस्कृतिक प्रार्थनाएँ जिनका हम पूजा के दौरान विशेष रूप से पालन किया करते है हमारे यहाँ जब भी हमारे इष्ट माता देवी ज्वाला में खेत की पूजा होती है तब हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई सारे मंत्रों उच्चारण को दोहराना होता है इन प्रार्थनाएँ एवं इन मंत्रों उच्चारणों को दोहराने से ऐसा माना जाता है की माता हमारी बातों को जल्दी मान लेती हैं एवं हम से प्रसन्न हो जाती हैं अगर से पूजा पाठ में देखा जाए तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान हमें जनेऊ पहनना चाहिए एवं हमें पूजा पाठ सुबह सुबह स्नान ध्यान करके ही करना चाहिए